छो त इहा जुती अची वई आहे पंजो नम्बर औरि मूंखे जुती जो नम्बर ईंदो आहे छओ त छा मूंखे ऑनलाइन पेमेंट ईंदी वापस करायण ते या वरी मूंखे बदिले में ॿी जुती मिलदी प्लीज़ मूंखे हिन जो हवालो ॾियो